दुर्गा पूजामे दुर्गा पूजा होइ छै दुर्गापूजामे नवरात्रि चलय छै नवरात्रिमे पूजा करय छै आदमी नया नया कपड़ा पिन्हय छै न नओ दिन बारह एगारह दिन सहय लए पड़य छै सहय छै पूजा पाठ करय छै आरती देखाबय छै आरती करय छै दीबा दीपावली होइ छै दीपावलीमे नया नया कपड़ा लै छै नया नया पूजा करय छै आजकल दीप जलाबय छै पूजा पाठ करिके दीप जलाबय छै सब घरके लक्ष्मीके भी करय छै आरती देखाबय छै अथी करिके छठ पूजा होइ छै

पूजा पाठ करय छै आजकल युगमे बहुत दीपावली छठ दशहरा दुर्गा आजकल शिवरात्रि अथी चलि रहल छै सावन सावनमे लोग नया नया हरा हरा साड़ी पिन्हय छै हरा हरा सबकिछु मिलय छै बोलबम जाइके लिये कोइ जाइ छै कोइ नहि जाइ लए सकय छै बोलबम चोर चार रस्ता पेरा मिलय छै बोल बम बहुत आदमी जाइ छै ओइके बाद आदमी जाइ छै आबय छै सावनमे जल चढ़ाबय छै जल भरय छै सुल्तानगंजमे जल चढ़ाबय छै शिव जीके भोला बबाके कोइ मनिहारी जाइ छै कोइ सुलतानगंज जाइ छै कोइ कतहु जाकऽ जल भरय छै जल चढ़ाबय छै शिव जीके शिवजी छै अच्छी होइ छै वएह खातिर मन कमना करय छै मन कामना करिके पूजा पाठ करय छै तऽ मन कामना पूरा होबय छै शिवरात्रिमे शिवरात्रि करय छै आदमी शिव जीके उपास करि कऽ जल चढ़ाबय छै पूजापाठ बहुत तरहके पूजा करय छै आदमी बहुत

पूजा पाठ करिकऽ किछु राखय छै बाल बच्चा अच्छा रहय पूजा पाठ करय छै अइ लए कऽ सबकिछु के की बाल बच्चा हमर ठीक रहय आंग समाङ्ग सब ठीक रहय पूजा पाठमे अइ लए कऽ लाभ खातिर करि रहल छै अपना खातिर कि लाभ मिलय ओइसँ हमरा पूजा पाठ करिके आओर कुछो करिके मिलल जाइ माल काली पूजा हुबय छै काली पूजामे बहुत आदमी पूजा पाठ करय छै सब पूजा कोइ काली पूजा करय छै कोइ दुर्गापूजा करय छै सब पूजा पाठमे आरती देखाना चाही

आरती चलय छै हर पूजामे आरती चलि रहल छै बाल बच्चा खातिर कि बाल बच्चा हमर ठीक रहय पूजा पाठ करी अच्छासँ पहुँची ओइ जगह जेना पहुँची तेना पहुँची ओइ जगह पूजा पाठ करी हम लाभ मिलय हमरा अइसँ बढ़िके की छै लाभसँ बढ़िके लोकके कुछो नहि छै आदमीके हमरा लाभ चाही सब पूजा पाठ करि कऽ

कोइ किसी तरहके आरती करय छै कोइ किसी तरहके आरती करय छै सब आरती हुबय छै हमरो सबके करितियइ पूजा पाठ पूजा दुर्गा पूजा छठ पूजा हँ शिवरात्रि सावनके पूजा एलै सावनके महीना बहुत आदमी सोचय छै जैयै शिवजी लिंग कीनय जइयइ शिवजीके शक्ति हेतय तऽ शिवजी पहुँचा लेतै शिवजी लिंग पहुँच जेबय चलऽ जाइ छियै शिवजी शिवजी कोइ जल चढ़ाब भरै लए जाइ छै कावर लए कऽ जाइ छै शिवजीके नाम लेने बोलबम बोलबम बोलबम शिवजी नहि पहुँचबय शिवजी पूजा पाठ करतइ करबइ ओतऽ जल चढ़ेबइ शिव जीके शिव जीके काली पूजामे किसी तरहके आरती हुवै छै आरती करना छै आरती देखाना छै